रनिंग शूज जेह्डे में लाए दे ओह् सेगा दे ते सेगा दे शूज में इस वास्तै ले दे हे कि ओह् लाइट वेट होंदे थोह्ड़े ते रनिंग बिच्च आसानी होंदी थोह्ड़ी बंदे गी जैदा भार नेईं पौंदा पैरें उप्पर ते ईजली बंदा रनिंग करी सकदा थोह्ड़ा इ'यां इन्ना भार नेईं होंदा ते जिन्ने मैक्सीमम लोक न जि'यां मिगी पता मेरे जंदू में ऐन्न सी सी बी जााइन कीती दी ही ते स्पोर्ट्स शूज जिन्ने बी मुड़े लांदे हे ओह् सेगा दे गै हे ते उस टैम दी ओह् गल्ल ऐ ते फ्ही में जाान मार्ट दे बी लाए दे ऐ केईं बार ते मतलब मैन हून अजकल्ल एयर ब्रीथेबल शूज आई गेदे न ते शैल रौंह्दे क्योंकि फ्ही जि'यां साफ बी करने पौंदे थोह्ड़े रनिंग कीती दी होंदी ते फ्ही गंदे बी होई जंदे शूज ते बार बार साफ करने पौंदे ते ओह्दे कोला बैस्ट ऐ कि एयर ब्रीथेबल शूज लै बंदा ते ओह् कम्म बी ठीक चली जंदे ओह् ते में ते इ'यै दमें आपू इस्तेमाल कीते दे ते किश में मेरे दोस्त न ते उ'नें जेह्ड़े कम्पनी दे ब्रैंडड न होंदे ते ओह् बी उ'नें इस्तेमाल कीते दे होंदे अबा में आपू कदें नेईं इस्तेमाल कीते दे ते स्पेसिफिक स्पोर्ट्स क्लोथ ते ओह् ते मेरे होए हुंदे जि'यां निव्या दी शर्टां होंदियां उं'दा कपड़ा गै अलग होंदा ते नाइलन क्लोथिंग जां काटन क्लोथिंग ऐ में मेरे ख्याल च अ'ऊं प्रैफर नेईं करगा कदें बी क्योकि स्पोर्ट्स जेह्ड़े कपड़े होंदे ओह् थोह्ड़ा स्बैट्ट अबजार्बिंग होने चाहिदे थोह्ड़ा घट्ट इ'यां मैले होने आह्ले होने चाहिदे ते निव्या दियां शर्टां न जेह्डियां निव्या दियां शर्टां इ'यां मतलब डर्ट रिपैलटैंट गै ऐ ते कोई स्पैसिफिक नेईं ऐ कदें अ'ऊं टीशर्ट लांदी कदें पूरा प्रापर पैक होंदा पूरा सैट्ट होंदा कदें ते ओह् कोई प्रापर नेईं ऐ मेरा कंफर्टेबल जेह्दे च हा अं'ऊ ते उ'ऐ लान्नी आं अं'ऊ अबा जि'यां कोई ओह् होंदा हा कोई स्पोर्ट्स खेलना होंदा हा तां ते ओह्दी प्रापर किट प्रापर पहननी पौंदी ही अबा हां इ'यां रनिंग आस्तै ते में कदें यूज नेईं कीता कि'यां कि में प्रोफैशनल रनिंग नेईं कीती दी ऐ अगर प्रोफैशनल रनिंग कीती दी होंदी तां मेरे ख्याल च प्रापर शूज बी यूज होने ऐ ते क्लोथिंग बी यूज होनी ही ते में ऐज ऐ हाब्बी गै रनिंग हमेशा लैती दी ही ते में अपनी चाइस दा गै हमेशा इस्तेमाल कीताा ते